जिबा आगस्त' नै रोजा नैजिथाम थाम फेब्रुवारि नै रोजा थाम नैजि स्नि जानुवारि नै रोजा नैजि जिब्रै फेब्रुवारि नै रोजा जि गु सेप्तेम्बर नै रोजा बा